मूंखे पौधे उगाइण जो जामु शौक़ु आहे उन में असां ॻाढ़ी मिटी ऐं कारी मिटी तंहिंखां सवाइ खाद तरह तरह जी अॼु कल्ह निकितियूं आहिनि उहे बि विझंदा आहियूं जीअं जीअं पौधा जो विकास वधे विकास वधंदो त पंहिंजे अङण में ॾाढो ईअं ख़ुशहाली लॻंदी इन करे पौधनि जो जामु ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे त पौधा जीअं वधंदा आहिनि त खिलंदा पिया आहिनि जे मुरझाई वेंदा आहिनि त वणंदा ई कोन आहिनि इन करे असां उन खे तरह तरह जी खाद विझंदा आहियूं तरह तरह जी हींअर अॼु कल्ह मिटियूं बि पहिरीं कारी मिटी ख़ाली हूंदी हुई हाणे ॻाढ़ी मिटी कारी मिटी तरह तरह जी मिटियूं असां नर्सरी मां वठी करे विझंदा रहंदा आहियूं ऐं अङण में ऐतिरा पौधा आहिनि मुंहिंजे जे जॻहि ई कोन्हे हलण जी जेको माण्हू ईंदो आहे उहो चवंदो आहे रीटा तुंहिंजे घरु हेॾा पौधा कीअं आहिनि पर मूंखे नंढपण खां ई शौक़ु आहे मां कुंवारी हुईसि तॾहिं खां ई मूंखे ईअं लॻंदो हो न वण पोखजनि इन जे वणनि जे करे असांखे ॾाढो अङणु सुठो लॻंदो आहे